खाजनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई घीअर लोलो चौथो रसगुल्लो माजून सतपुड़ा माए जी मिठाई नारियल जी मिठाई गजरनि जो हलवो पटाटनि जो हलवो जलेबी मीठो समोसो गुजिया